हाँ मैम नमस्ते मैम जी मैम वो मुझे विवो का फ़ोन खरीदना था तो आप मुझे उसकी कोई बता दीजिए फैसलिटीज़ उसमें क्या क्या है उस हाँ मैम हाँ मैम हाँ मैम जी हाँ मैम जी मैम जी मैम जी मैम हाँ हाँ रैम रोम और मैम उसकी उसकी वो बैट्री कितनी पावर की है मतलब बैट्री कितने हर्ट्ज कि है मेरा मतलब ये जी मैम हाँ मतलब बैट्री की क्वालिटी तो बेस्ट है ना अच्छा जी मैम और मैम मुझे हाँ जी मैम बोलिए जी मैम जी नहीं मैम मैम मुझे वीवो में ज़्यादा वो चाहिए मेमोरी हो सके उसकी रैम रोम ज़्यादा हो उस टाइप का चाहिए मुझे और और मैम मुझे हेड भी फ़ोन चाहिए था वीवो का मैम पंद्रह से बीस हज़ार रुपए येस मैम हाँ मतलब इस रेंज में अच्छा फ़ोन मिल जाएगा जी मैम ठीक है मैं आपके शॉप पर आकर सम्पर्क करती हूँ मैम धन्यवाद हाँ मैम ठीक है मैम ठीक है मैम मैं आपके शॉप पे आ आ कर सम्पर्क करती हूँ